ہلو یس سر میں مجھے لون چاہیے تھے سر میں میں ایس بی آئی مینیجر بول رہا ہوں ایس بی آئی بینک مینیجر یس سر اسٹیٹ بینک آف انڈیا بینک مینیجر میں بول رہا ہوں مجھے لون چاہیے تھا

یس سر ایڈریس میں یہاں یو پی سے بول رہا ہوں سر یو پی لکھنؤ سے بول رہا ہوں سر لون لون یس سر مجھے لون چاہیے تھا مجھے ٹین لاک لون چاہیے تھا تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا اِس میں کیا مطلب کتنے پرسنٹیج بیاض لگے گا کتنے پرسنٹیج اِس میں جو چارج لگتی ہے کتنے پرسنٹیج لگے گی اور کتنے ٹائم تک اِس کی ویلڈٹی ہوگی کب تک پے آؤٹ کرنا ہوگا سر میں ٹین بولا نا میں ٹین لاک روپئے لون لینا چاہ رہا ہوں ٹین لاک یس سر یس سر بیکاز سر ایکچولی سر ایکچولی آئی آئی وانٹ ٹو بائے آ نیو کار سو یہ مجھے لون لینا پڑ رہا ہے میں نیو کار خریدنا چاہ رہا تھا سر تو اِس میں آپ ذرا سا اِس کے بارے میں بتا دیجیے کتنے پرسنٹیج اِس میں بیاض کٹتا ہے کتنے کیا پرسنٹیج ہے کب تک اِس کو پے آؤٹ کرنا پڑے گا سر تو ہاں سر تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ اور کوئی ڈوکومنٹ کوئی اور ڈوکومنٹ تو نہیں تھا الگ سے لگنے والا کوئی کسی کے وہ کسی کی کوئی فنگر پرنٹ کوئی ویسے الگ سے کوئی ڈوکومنٹ تو نہیں ہے نا اتھورائز کوئی جیسے کہ کسی ایڈوکیٹ سے بنانا پڑے گا ویسا کچھ تو نہیں لگے گا اوکے سر اوکے اوکے اوکے مطلب انسٹالنگ انسٹالمنٹ میں مل جائے گا

اوکے اوکے اوکے اوکے تھینک یو تھینک یو